हाल मावनाय जुनार फिसिनाय बेफोर खामानि आरो फालांगि गुबुन गुबुन जेरै दंफां मिस्ट्रि फाहामथाय माइ मिल दाउ फिसिनाय मोसौ फिसिनायखौ उन्दैफोरा जोङो बिमा बिफानिफ्राय न'खरनिफ्रायनो सोलोङो बांसिनानो आरो सोरबा सोरबा बहाबा बहाबा दाब दाब जायगायाव थांनानै बेखौ सोलोंथाइ लाहैयो आरो बिदि सोलोंथाइ लाहैनाया खम मानोना बेफोरखौ जों न'निफ्रायनो मावनो मोनो नालाय जोङो बिमा बिफानिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनाय जुनार फिसिनाय माबा फिसिनाय बेफोरखौ जोङो बिमा बिफानिफ्राय नुनानैनो सोलोंबोनाय जायो बेफोर खामानिखौ जेरैहाय मावनाय बेफोर खामानिखौथ' जों गामि ओनसोलनिया न'आवनो नुयो नालाय न'निफ्रायनो सोलोंनाय जायो बेफोरखौ जों मेगनजों नुबोबाय थानायखाय जोङो द'सेनो रोङो आरो बेखौ रोंनानै जोङो बिमा बिफाखौनो फोरोंगिरि फोरोंजेननाय होननानै मानिनांगोन बिसोरनिफ्रायनो जोङो रोङो बेफोर खामानिफोरखौ जेरै न'फोराव जोङो हाल खदाल मावो बेफोरखौ हाल मावनायफोरखौ जोङो नुनानै बिमा बिफानिफ्राय सोलोङो आरो गुबुन गुबुनफोराथ' गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबा दाउ अमा फिसिनायफोरनि ट्रेनिं लायो माबोरै फिसियोबा माबोरै डेभल'प जागोन मारैबा थाखा खामायनो हागोन बेखौ जोङो ट्रेनिं एबा कर्स हिसाबै लानाय जायो आरो मैगं थाइगं गुबुन खामानिफोरनि सोमोन्दै मैगं थाइगं गायनाय मैगं थाइगं खानाय बेफोरखौ जों बिमा बिफानिफ्रायनो सोलोंनाय जायो बेफोर खामानिफोरखौ जों नुबानो रोङो नालाय बेखौ जोङो न'फोरावनो न'नि खामानिफोर संसारनि खामानि बेयावनो जों बेखौ मोनखायो हिसाबै जोङो मेगनजों नुनानैनो बेखौ रोङो हिसाबै जोङो बेखौ उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफायानो फोरोंनानै जों रोंबोनाय बायदि जानानै गावनि सायाव गाव सानना लानो थाखाय बेफोरो फिसा फिसा मैगं थाइगं गायनाय खामानिफोरखौ जोङो रोंनानै खामानिफोरखौ मावनानै जोङो सोलोंनानै लायो बे खामानिफोरखौहाय मावनानै जोङो मोजां मोन्दों मानोना जोंनो दैलि समफोराव दैलि लाइफआव जोंनो बेफोर खामानिफोरनि थाखाय गोनां आरो गावनि आथिंनि सायाव गाव गसंनो हायो आरो थाखा फैसाबो इसे आर्जिनो हायो हिसाबै जोङो बे खामानिखौ थांखि बायदियै मावनो सोलोंनाया मोजां आरो बेखौ बिमा बिफाया सिखायनाय फोरोंनाया मोजां बे खामानिखौ जों मावोबा जोङो इसेबाबो प्रब्लेमनिफ्राय हेल्प खालामनो हायो गावखौ राङारि अनसुंथाइ खालामनानै लानो हायो बेनि थाखाय जों बेफोर खामानिखौ बिमा बिफाया फोरोंनाया मोजां आरो जोंखौ बिमा बिफायानो उन्दै समनिफ्रायनो बेफोर खामानिखौ फोरोंबोयो आरो नुनानै जों रोंबोयो आरो गुबुन गुबुन सोरबा सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरा बा बोराय बुरै आबै मादैमोना बेखौ गुबुन मोनसे जायगायाव ट्रेनिं इनस्टिटिउटफ्राव थांनानै बेखौ सोलोंनाय जायो आरो बेनिफ्राय रोंनाय जायो जेरै हाल मावनाय जुनार फिसिनाय गावनि आथिंआव गाव गसंनाय दंफां मिस्ट्रि मोसौ फिसिनाय बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै जों गोग्गानाय मोन्दों आरो बेनिफ्राय जों रां आर्जिनो हायो आरो बेनिफ्राय जों गावनि नांगौ बुस्तुफोरखौ बेफोरखौ फाननानै नांगौ बुस्तुफोरखौ आर्जिनानै लानो हायो